ह्म्म हैलो के बाजै छियै पण्डीजी प्रणाम बात इएह रहै कनिए ओतय पूजा करय लेल जेतियै रहए हँ सिंहेसर थान की व्यवस्था छै केना छै केहन जगह छै एहि सभके बारेमे जनकारी लै लेल चाहैत रहियै सिनेमा आरके सुविधा छै ने आओर व्यवस्था आर केना छै हम होटल आरके रहय आरके व्यवस्था ह्म्म ह्म्म ह्म्म ओ ओतहि होटल आर छै रहय आरके व्यवस्था छै सही नहि ओ नहि तऽ उएह कहलियै आब जे जेबै तऽ कहलियै पण्डीजीसँ पता करै छियै ओहिसभके तऽ पता रहै छै ने केना की छै नहि छै व्यवस्था की छै एहिठिना केहन व्यवस्था छै ओ होटल आर रहै होटल आरो रहयवला सभकिछु ने ओ पूरा व्यवस्था छै कहलियै व्यवस्था पूरा बढ़िआँ छै ओ हँ

खान खाना पीनाके भी व्यवस्था बढ़िआँ छै ओतय हँ ठीके छै तऽ हमे जे छै ने आबय ले चाहैत रहियै तब जेबै हमे उएह उएहसभ जानकारी लैतियै ओहीसँ ने लेलियै जाइए खातिर ने कि जानकारी लए लै छियै केना की छै सही जगह छै कि नहि छै व्यवस्था सही छै कि नहि छै सम्पर्क तऽ करैए ने पड़तै ठीके छै तब ठीके छै तब राखू